मतियां सारियां समस्यां न कि जेह्कियां असें अपने स्कूल पढ़ाइयै दरान औंदियां शैह्रे च ते एह् बड़ियां गै घट्ट होंदियां क्योंकि ओह् उ'त्थें हर इक सुविधा थ्होई दी औने जाने ई खाने पीने जां होर बी स्कूल पढ़ाइयै कन्नै खेल्लना तां ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा साढ़ा दमाक ऐ ओह् चौनीं पासै रौह्ंदा इक पासै रुज्झा रौह्ंदा पर ग्रांऽ च ऐसा ऐ गै निं ऐ मते सारे स्कूल ते ऐसे बी हैन जि'त्थें बिल्डिंग ते हैन पर उ'त्थें टीचर गै निं हैन जां मास्टर हैन जि'त्थें तां उ'त्थें बिल्डिंग गै निं ते उत्त कुदै जां कुदै बूह्टे हेठ पढ़ाउड़ेआ ते बूह्टे हेठ बी नेईं होन ते चलो ते चलो कोई रेह् दा गै निं ऐ पर स्कूल ते मते न बिल्डिंगा ते मतियां मतियां बनी दियां स्कूल घर ते हैन पर उ'त्थें पढ़ाने आह्ला कोई ऐ गै निं ऐ ते एह् बी इक बड़ी बड्डी समस्या ऐ ते उ'त्थें बच्चे अपना सब्जेक्ट नेईं चुनी सकदे बक्खरे बक्खरे विशें उप्पर पढ़ाई नेईं करी सकदे उ'ऐ रट्टा गै चलदा उ'त्थें समझाने आह्ला ऐ गै निं ऐ बारमीं पढ़े पढ़े दे लग्गे माश्टर लग्गे दे उ'त्थें अ ना औंदा हा असें गी अच्छी तरहां ना उ'नें ई समझ ऐ ना उ'नें ई समझाना आंदा हा एह्दा इक बड़ा बड्डी गै समस्या ऐ ते ग्रांएं च सुविधा नेईं होंदी ऐ उ'त्थें अच्छा इक खेल्लना आह्ला नेईं ऐ लोग अपनी जमीन नेईं दिंदे स्कूलै च मतियां सारियां प्रॉब्लमां ऐसियां आई दियां समस्या आई दियां जेह्दी बजह् कन्नै बच्चा अपने आप गी नेईं बोली सकदा ऐ उ'त्थें बच्चे ई कोई बक्खरियां पढ़ाई हां अलावा ऐसा कोई बी खेलकूद लग्गे पढ़ाइयै कन्नै कन्नै ऐसा कम्म नेईं करांदे हैन जेह्दी बजह् कन्नै उसी अग्गें फायदा देग ते अगर में अगर अपना पासा सनाना होऐ कि केह् केह् होना ते सभनीं शा पैह्लें वेल क्वालीफाइड जि'नें ई अस आखने आं अच्छे जेह्ड़े अच्छे जेह्ड़े पास होए दे जेह्ड़े अध्यापक उ'ऐ लग्गन स्कूल च क्योंकि बच्चा जेह्ड़ा मुंड ऐ अगर मुंड गै अगर कुसा दा अच्छा होऐ ताहियें अग्गें बधी सकदा अगर मुंड गै निं होऐ शैल ते भी ओह् बच्चा अग्गें कि'यां बधना मेरे स्हाबै कन्नै बच्चा मुंड अच्छा होना चाहि्दा अगर बच्चे दा मुंड गै अच्छा होग ताहियें अस अग्गें ओह् विकास करी सकग अपने आप दा अपने आप दा विकास होग ते अपने आप ओह् समाज दा करग अपना गै निं होग ते समाज दा केह् विकास करना अस बच्चे ते एह् हारियां मुश्कलातां औंदियां स्कूलें बिल्डिंगां हैन कक्ख निं औंदा ऐ ओह्दे बिच अलग अलग जेह्ड़ा बी होंदा अगर कोई अगर गौरमेंट पिच्छां सरकार अगर किश समान खेल्लनें ई दिंदी ऐ ते ओह् क्या बच्चें तक पुजदा मते सारे स्कूल हैन जि'त्थें माश्टर गै आपूं गै खेल्लन लग्गी पौंदे ते बच्चें गी थ्होंदा गै निं ऐ समान जि'यां मिड डे मील ऐ मिड डे मील हून स्कूल हाजरी बधाने आस्तै बा ओह् रेह् दा निं ऐ हून अगर मिड डे मील दी गल्ल गै मिड डे मील सिर्फ बच्चे होन उ'नें भत्त खाना गै निं ऐ भत्त गै खलाना बस ओह्दे बारै च उ'नें ई दस्सना बी ऐ कि एह्दा केह् फायदा एह्दा केह् फायदा निं ऐ ते ओह् बी कोई उ'त्थें दस्सदा गै निं ऐ बस आपूं गै एह् अपनी हाजरी लाई जागतें दी हाजरी लाई ते उठियै स्कूलें च एह् बड़ियां सारियां समस्यां न होर प्रॉपर जेह्ड़ा हाइजीनिक जिसी अस अंग्रेज़ी च स्वास्थ दा कोई ध्यान निं रखेआ जंदा स्कूलें च ते टीचर जेह्ड़े मास्टर होंदे उं'दियां तन्खाही सट्ठ सट्ठ ज्हार न गौरमेंट उ'नें ई सुविधा उ'नें ई कोई परेशानी निं ऐ अपने जागत उं'दे चलो शैह्रें शूह्रें च पढ़न लगी पौंदे पर जेह्के बचैरे गरीब तबका लोग उ'नें कु'त्थें पढ़ना उ'नें ते ग्रांऽ च गै पढ़ना पौंदा ते ग्रांऽ च इ'यै समस्यां न बस